हेलो हाँ नमस्कार रामवीर रेस्टोरेंट से बोल रहे हैं हाँ मैंने भोजन का एक आर्डर आपको दिया था उस भोजन में आपने क्या क्या नोट किया था चेक कर लीजिए मैं बता रहा हूँ आपको देखिए इसमें पनीर की एक सब्जी थी पनीर मसाला है एक दाल फ्राई है एक उसमें बेंगन मसाला है और एक मिक्स वेज वो चपाती है राइस है दाल ये सब चीज आपके पास नोट है लेकिन मुझे कुछ चीजों और ऐड करवाना है इसमें इसमें एक काम करिए आप एक लस्सी मिल जाएगी ना आपके पास हाँ और जूस मिल जाएगा आपके पास मैंगो जूस हो तो मैंगो जूस चल जाएगा या या पाइनएप्पल हो तो पाइनएप्पल चल जाएगा पाइनएप्पल उपलब्ध हो जाए तो ठीक है फाइव ग्लास वो कर दीजिएगा और ठीक है अभी तो इतनी